पहिलेके जबानामे एक राजा रहै दशरथ दशरथजीके पुत्रके नाम रहै राम भग राम भगबान ओ बहुत ओकर नाम चलै रहै ओकरा बन भेलै रहए सीता महरानीके राम भगबानके बन भेलै रहए लेकिन ओकर माए बन कयलकै रहए बनबास ओकर माइए करबेलकै रहए लेकिन गलत कयलकै सही पर नहि रहलै सही पुत्रके लिए लोग जे कए रहल छै अभी बर्तमानमे नहि कयलकै कमी कयलकै इसलिए राम भगबानके बन भेलै आखरी राम भगबानमे बापके बातके निमहेलकै निमहेलकै ओकर पालन कयलकै जे किछु बीत जेतै तऽ बीत जेतै माँके बातके हम नहि काट करबै एहि लिए राम भगबान बन गेलै बन गेलै एहि लिए दशरथ राजाके बहुत एहि बातके लिए दुखीत अइलै जे हमर बेटा राम भगबानकेँ बन कए देलकै ई कालीन दिहै जे हमरा राम भगबान हमरा बेटाके बन कयलक एहन नहि होना चाही लेकिन ई बात कयलकै तऽ राम भगबान बन गेलै बन गेलै अपन जेतना बनमे ओकरा लीखल रहै ओतना तऽ ओ निमहेलकै सही बात पालन कयलकै माए बापके आखरीमे भगबानके जैहा ओकर घुरलै राज पाट तऽ ओकरा आइ ने काल्हि काल्हि ने परसू बन खेपके अपना राज पाट घुरलै सहीमे अपना राजपाट पर एलै माए बापके निमहाता भी बातके भए गेलै माँके लेकिन अपना बन से अइलै खेपके सीता महरानी साथ गेलै सीता महरानी पत्नी रहै जहाँ जैबै वहाँ हमहुँ जेबै जब दुःख खेपबै तऽ दुनू आदमी खेपबै बात सही रहै कयलकै आखरी सही बात गेलै बन राम भगबान अपना जे बचन रहै माताके बचनके निमहाय देलकै निमाहैके बादमे आज आखरी कालमे हर चीज लेकिन आ आदमीके ई छै राजनेतिक हर चीज आदमीके बर्बाद करै छै ओहो बन कयलकै रहए माए राजनीतिकेके तौर पर

आखरी पीछाँ ओकरो कचोट अइलै एहन नहि करना चाही आखरी लोकके बात पर बन कयलियै लोगे कुटनीतपन कयलकै जे बन नै करबऽ राम भगबान कए तऽ ओकरा राज भए जेतै तोरा बेटाके राज नहि होयतै तऽ तोरा बेटाके राज होना चाही रामके बन होना चाही जे कि राम भगबान बहुत बढ़िआँ रहै बहुत ओकर नाम अभी तक चलि रहल छै बहुत किछु करै रहै लेकिन राम भगबान अपना पालन कयलकै ओहि तरह आदमीकेँ माए बापके पालन करना चाही जे माए बापके भाषा कए समझाना चाही माए बाप एक गुरु छियै पहिलुक गुरु माता पिता होइ छै माता पिताके गुरु मानना चाही जे अनुसार से गुरु मानलकै राम भगबान बन गेलै आखरी राम भगबान घुरिके एलै ओकरो स्थाइ जहिआ ओतुका भेलै अपना से अइलै जगह पर ओहिया बहुत लोक खुशीमे दीप जलेलकै राम भगबान आइ घुरिके घर एलैए राम भगबान बन खेपके आबि रहल छै अइलै आखरी छोटका भाएके राजपाट मिल गेलै राम भगबान एहि लिए सन्तुष्ट कयलकै कोनो बात नहि छै भाए तऽ हमरे छियै आखरी छोटको भाए एहन कयलकै बढ़िआँ बात जे ओकर खराम तहतके पूजा कयलकै जे ई हम अपना भाएके पूजा कए रहल छियै आ स्थान हम अपन भाइयेके नाम से हम पूजा करै छियै ओ ओ बिचार बेहबार आदमीके रहना चाही जे अनुसार राम भगबानके बिचार बेहबार रहै ओहि अनुसार आदमीकेँ बिचार होना चाही जे राम भगबान केना कयलकै ओहि ढङ्ग से करबै तऽ ककरो साथमे बरबादी नहि पैदा लेतै आइकाल्हिके भाय भैआरीमे बरबादी हइ छै आ अपनेमे अपने बहुत किछुके लै छै लड़ाइ झगड़ मारि पीट सहनशक्ति नहि रहै छै आइकाल्हि आदमीकेँ शिक्षाके कमी छै शिक्षा नहि मिलल छै ओहि खातिर मारि पीट तऽ हइ छै भैआरिएमे बहुत बात हइ छै लेकिन एहि तरह से नहि होना चाही जे तरह से भए रहल छै भैआरीमे भैआरी मिलाप होना चाही बाप माँके गुरु मानना चाही लेकिन आदमी नहि बुझैत छै नहि करैत छै दशरथजीकेँ जएगो बेटा भेल सबके निमहैलकै एक ढङ्ग एक तरह से कयलकै लेकिन ओहि तरह से आदमियोके करना चाही जे हमरा पाँच बेटा छै पाँचो बराबरी छियै पाँचोके बराबर राखबै एक समान करबै एक समान राखबै एगो खर्च है पाँच टुकड़ी करबै लेकिन राम भगबानके नाम अभी तक चलै छै तऽ राम भगबान काम कयलकै रऽ ओहन नाम हइ बला तऽ ओकर नाम हइ छै तऽ ओहि तरह सब नाम करतै काम करतै नाम होइबला तऽ होयतै नाम